अ मा औ जाबायानो जोंहानिया बाला अन्थाइफोरा बिदिनो दामआथ' लासाबदोंआनो नोंसानोबो नांगौमोन नामा जोंनि पानेरियाव लांफै बाला अन्थाइखो अ अ अ बेयाव लांफै बेयाव एसे खमावनो मिलायना होगोन जोंहाबो बेयावसो लाहैदों इटाखौबो नै जोंनि जायगायावनो लायदों टंलायावनो दामआ बिदिनो इथा लाना इथा बबेबा कम बबेबा दामआ बारा जोंहा खम दामिखौसो होदों होनो हागोन दे दाम इसे दाम गोसानिखौनो होनो हागोन थरसेयाव दस ताकानिखौसो होदों जोंहा औ दस ताकानिखौ लांनो हागोन नोंसाबो नांगौबा जोंनि टंलायावनो लांफै जोंहाबो जाबाय न'आ सिमेन्टखौबो मोनगोन बे जोंनि पानेरियावनो मोनगोन औ जोंहा सारिस'निखौ होदों

लांफै जोंनि जायगायावनो पानेरियावनो लांफै बाला अन्थाइखौबो बेयावनो मोनगोन

दे लांफैनो हागोन दे जोंहाबो बेयावनो बायदों जोंनि पानेरियावनो बाला अन्थाइ टंलायाव इथा लांफैनो हागोन दे जोंनियावनो जोंहा लुखांबाय जोंहा रुम मोननैल'सो बानायदों नायफैनो हागोन दे नायनानै थाबा इथा बाला अन्थाइफोरखौबो लांफैनो हागोन दालाय माथो खालामदो दे जोंहा लुखांबायानो जाबाय लांफैनो हागोन जोंनि टंलायावनो थरसेयाव दस ताकानिखौनो लांनो हागोन दस ताकानिखौनो अ मोजां जागोन बेबो अ दे दे लांनो हागोन दे अ फैबानो जाबाय अ देह अ देह